गोंयची कोंकणी भाशा जी आसा ती सगळ्या लेवलांचेर यूज जाता गोंयांत सगळोच लोक कोंकणी आपणाची मायभास आनी तीच प्रेफरेबली तीच उलयतात आतां ही जी भाशा आसा ती लोकल इकनोमी बुस्ट करपा खातीर म्हणटा जाल्यार प्रत्येक जाग्यार जे खंय खंय जे आमी वयतात थंयसर आमी कोंकणींतूच उलयतात लोकां कडल्यान कितें सामान विकत घेवपाचें जालें जाल्यार तेंचे कडेन भाशेचें जें दिवण घेवण आसता तें कोंकणींतूच जाता आनी खंयसरूय गेल्यार सुद्दां आमकां समोरल्या मनशा कडल्यानूय तीच आयकूंक येता आनी जाका कोणाक कितें घेवपाचें आसता तोवूय मनीस तीच वापरून आपल्याक कितें जाय किंवा कशें जाय कशें नाका हें समोरल्या मनशाक सांगपाक शकता